नमस्ते सर जी ये आपका रेस्टुरेंट कहाँ पर है सर खाना वाना खाने आना है हम लोगों अच्छा अच्छा फिरौली वहाँ पर लोकैसन मालूम करना है जी जी जी नहीं पर है अच्छा तो क्या क्या मिलता है वहाँ होटल पर

अच्छा और थाल के हिसाब से है थाल कितने अच्छा अच्छा अच्छा छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी जी अलग अलग है सभी जी जी जी जी जी अच्छा है इ

पार्किंग हो जा रहा है पार्किंग है

हाँ जी त फिर कितने बजे से कितने बजे खुला रहता है होटल खाने का इंतजाम कितने बजे है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी हाँ हाँ ब जी जी जी अच्छा अच्छा और जी जी अच्छा जी जी जी तो हम लोग वहीं जी जी हम लोग वहीं हो जाएंगे शाम को सात बजे जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी फिर शाम को आएंगे सात बजे सर हाँ जी जी जी जी जी जी जी बिल्कुल आएंगे बिल्कुल आएंगे हाँ तो और कौन कौन सी सब्जी मिलेगी अच्छा अच्छा दाल कौन कौन सी होगी दाल कौन कौन सी होगी अच्छा ठीक सर नमस्ते सर